कोंकणी ही आमची गोंयान राज्यभास हांव कोंकणी पयले ल्हानपणासून शिकलां आमच्या घरान सगलीं कोंकणी उलयता आमी स्कुलान कॉलेजीक कितलें आमी शिक्षण केलां आयज पर्यंत आमी कोंकणी कोंकणीच उलयताली आनी आमचे आमी बाजरान भाजी हाडपाक शॉपिगेंक आमी कोंकणीच उलयता जेणे करून कोंकणी आमची भाशा खूब कॉमन जाला आनी भायले लोक येवन गोंयान रावता जशे की उत्तर प्रदेश केरला ते पसून आमची कोंकणी लँग्वेज शिकले थोडे फार तीन म्हयन्यांनी शिकता खंय आनी ते आमकां बी सांगता की कोंकणी ले कोंकणी भाशा ही सामकी सामकी इजी लँग्वेज आसा म्हणून